हांव ल्हानपणासान शा शाळेंत कोंकणींत शिकलां पूण सुरवातेक मातशें ती म्हाका मत्शीं कठीण लागताली कारण तेतून जोड अक्षर मागीर व्हडले व्हडली की दुसरी की ती केन्ना घालप तें म्हाका पयली समजनाशिल्ले उलोवपाकूय मात्शें सुरवातेक त्रास जाताले कारण मातशें जोड अक्षराकूच म्हाका चड त्रास जाताले जेन्ना आमच्या शाळेंत एक अशें तियात्र बसयल्ले तेन्ना म्हाका मात्शें तियात्र म्हणल्यार मात्शें तें तेंची मातशी कोंकणी दुसरी भाशेन आसता तें खातीर तेन्ना म्हाका तेंची मात्शी कोंकणी उलोवपाक मात्शे अशे त्रास जाले तो तेंचो मात्सो आवाज कसो दुसरे भाशेन आशिल्ले म्हणून मात्शे त्रास जाले